हाँ मेरी पसंद पसंदीदा किताब है श्रीमद्भागवत और इसे मैंने कई बार पढ़ा है क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिलती है हमें सही रास्ता दिखता है सही गलत का पहचान होता है अच्छे बुरे का पहचान होता है समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए जो होता है उसे कर्म के फल पे छोड़ देना चाहिए जो भगवान करेंगे अच्छा करेंगे हमें ये श्रीमद्भागवत से एक शिक्षा मिलता है जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपना उपदेश दिया है और श्रीमद्भागवत में भागवत गीता में भगवान राम कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण सारथी बन के अर्जुन का सही अर्जुन को सही रास्ता दिखाते हुए उन्हें सही पथ पे ले जाने के लिए ले जाने के लिए उनका कल्याण करने के लिए और जगत का कल्याण करने के लिए उन्होंने ये सब व्यूह रचा और सही पहचान करने के लिए कौन किसका है कि कौन किसका नहीं है है कहीं कहीं अपने पराए हो जाते हैं और अपने पराए हो जाते हैं अगर ये पहचान होती है तो हमे श्रीमद गी भागवद गीता से ही पहचान होती है और जो हमें अपने कर्म का फल होता है वो छोड़ देना चाहिए कि हाँ हमने कर्म किया है तो उसका फल मिलना चाहिये नहीं हमें कर्म का फल नहीं चाहिए हमें उस पे भगवान पे छोड़ देना चाहिए ये सब बताते हुए कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आगे बढ़ाया और उनको सही उपदेश देते हुए गीता का पाठ पढ़ाया भगवान श्री कृष्ण ने अपना उपदेश दिया और अर्जुन को सही रास्ता दिखाया भीष्म पितामह अपने होते हुए भी अपने नहीं हो सके इसका पहचान कराया गुरु द्रोणाचार्य अपने होते हुए भी अपने ना हो सके इसका पहचान कराया अपने अर्जुन के या पांचों पांडवों कहें तो धृतराष्ट्र अपने ही थे लेकिन अपने नहीं थे तो इसका पहचान श्री कृष्ण ने हीं कराया अच्छे बुरे का पहचान श्री कृष्ण ने हीं कराया तो वो एक उपदेश देता है एक उपदेश एक सीख है मानव जाति के लिए कभी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए समय बदलता रहता है समय का चक्रव्यूह बदलता चक्र चलता रहता है इंसान बदलता रहता है समय के साथ साथ हर चीज़ बदल जाती है और इसे इसीलिए बार बार पढ़ने का मन करता है भगवान कृष्ण का उपदेश अपने जीवन में उतारना चाहिए हर इंसान को सीखना चाहिए और इसे बार बार पढ़ने का मन करता है उसी पर आधारित फिल्म है रामानंद सागर कि श्री कृष्णा जो हमने देखा है और उसे हम बार बार भी देखना चाहेंगे और भगवान श्री कृष्ण के राधा के प्रेम के बारे में और रुक्मिणी से सु कृष्ण का सुदामा से प्रति प्रेम और एक अर्जुन एक मित्र के मतलब होते हुए मित्र मित्रता का प्रेम फिर एक उपदेशक के रूप में अर्जुन और श्री कृष्ण का प्रेम ये देखने को अगर मिलता है तो वो गीता में ही मिलता है कृष्णा में मिलता है औ रामानंद सागर कि फिल्म है श्री कृष्णा वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही सीख अच्छी देती है उसे भी हमलोग बार बार देखना चाहेंगे